हँ अङ्गना हेलो बाजै छी जे खाना यऽ हँ हँ बनेलिऐ बनाएल भए गेलैए हँ एबै तबे नऽलेबै हँ हँ

काम तऽ बहुत छै अहाँ बिआह शादीलए लेबै तऽ तहन लागत आइकाल्हिके रेट तऽ बहुत छै लेबै तऽ अहाँकेॅं एबै एतऽ तबे ने अहाँकेँ बात तातमे पटत तबे ने लेबै दाम तऽ आइकाल्हिमे बहुत महगाइ पड़ै छै महगाइके जोड़िकऽ भेज दिऔ ऑनलाइन कए दिऔ तऽ पेटीएम कए दिऔ अहाँकेॅं सामान भेट जायत

बनि गेलै अहाँकेँ लिए अहाँ बिछिआ लिअ अहाँ पाएल लिअ सोना लिअ चाँदी लिअ हीरा लिअ सिकड़ी लिअ जे भी लेबै सब छै अच्छा ठीक छै तऽ भेजू व्यवस्था कए देब अहाँकेँ हीरा लेब तऽ हीरा लेब सोना लेब तऽ सोना लेब चाँदी लेब तऽ चाँदी लेब या की कहै छै डरकस लेब जे भी लेब सब किछु अहाँकेँ मिल जायत हँ तऽ हँ माँगटीको भेट जायत अहाँ एतऽ बिछिओ भेट जायत पायलो भेट जायत सब किछु भेट जाएत पाएलो दए देब अहाँकेॅं माँगटीको भेट जाएत बिछिओ भेट जाएत जे समान ताकबै सोनाके ताकिऔ चाँदीके ताकिऔ जे भी भेटबै सब भेट जायत लए अहाँ पेटीएम कए दिऔ या मोबाइल से भेज दिऔ या ऑनलाइन करि दिऔ अहाँकेँ सब समान पैक भए जायत की समान कोन कोन समान लेबै अहाँ कए भरीके केना लेबै से बतेबै तब ने कए भरीके सोना लेबै कए भरीके चाँदी लेबै तब ने दाम जोड़ल जेतै एनाहिए जोड़ल जेतै एक आनाके आठ आनाके एक आनाके हँ सब चीजकेँ मिलाकेँ भए गेल नब्बे हजार टका भेल दए दिऔ अहाँ सब किछु मतलब मार्जिन तार्जिन लए कऽ भेज दिऔ अहाँकेँ सब समान पैक भए जायत सब चीजकेँ टोटल एकेमे माइनस कए कऽ जोड़वा देलहुँ दए देबै भए जाएत सब समान ठीक छै